जों गोदो ना सारनायाव मा ना मोनो मा ना मोना अनेक ना मोनोमोनहाय ना गिदिर मोनबा खुसियाफोर मोनबा जों सिखाजों देथारनानै लाबोयोमोन बेखौ संजा फैयोमोन जोङो आरो बोथिया मोनो नास्राय निस्ला मोनो नास्राय गोरि मोनो आरो ना एलेंगा मोनो जों बेखौ सारनानै लाबोयो लायो जोङो एकदम गोजान गोजान ओरै नाव बाराबानो मोना जोंहा ना सारनो ओरैहाय नाव बारनानै अनेक दै दङ आरो अनेक दबा दबि दङ जों बिथिंसो थांजोबो नाव बारनानै आरो नाव बारहोग्रा मानसिफ्रा जोंनि फैसाखौ लायामोन सिबायफोर ना लायनाय बेदर लायनाय बन लायनाय मैगं थाइगं लायनायफोरखौ फैसा लाया होननानै निमाहा होयोमोन सिबायफोर जोंहा लानो हामा फाप नाङो ना लायग्रा मैगं थाइगं लायग्राफोरनि बन लायग्राफोरनि फैसाखौ लानो नाङा होननानै नावकाहाराव थाग्राफ्रा लायामोन दै अननानै जोङो अननानै गय खान्दि खावनानै लाङोमोन आरो सोरबाबा माबा फिथाइ जानो लुगैदों होननानै जों लेबुफोरखौनो हैयोमोन धैन'बादलै आबैमोन सनामोन होननानै जोंखौ बुङोमोन ओमफ्राय जोङो बोजों बोजों फुङाव ओंखाम जालां खानोसै फुंनि खायद' बोथिसे बेनिफ्राय सानफामानि सान मोननानिजों फुंनिजों बोथिसे जाफैयोमोन जोङो नाफोरा मोनो गिदिर गिदिर बबेबा नास्राय बरथ'फोर मोनो खांख्राइ मोनो आरो बोथियाफोर फिथिख्रिफोर ना बालाखावाफोर थेंगोनाफोर मोनो जों बेखौ राननानै न'आव संनानै जाफैयो आरो ना गिदिर मोनोबा जों हास'नानै रानो ससेखौनो ससे अनलायनानै राननांगौहाय बयहाबो खस्त' मोनदों सारनायाव बोलो गारदों होननानै जों बुङोमोनहाय जों ना खालामोमोन जों बे बाहेरायाव ओंखारबा जों ओंखारग्रा जों बुरि लोगोजों लोगो अनेक अनलायोमोनहाय ससेखौनो ससे गयबाबो जिजों अरस'लायनानै जों जायोमोन बुस्तु मोनसेखौबो जों जाख्ल'नो हायामोन सारा दुनिया जों गिदिंनानै अनेक ना नागिरोमोन जोङो मोनबोनायफोरखौ नास्राय गिदिरबाबो साथामबा सथाम खालामसै साब्रैबा सब्रै खालामसै आरो साबा बा सबा खालामसै बेखौनो फेरलेब फेरलेब रानोमोन जोङो आरो बबावबा खुसिया मोनोबा मानसि लेखा हास'नानै बेखौ राननोसै बबावबा ना गुफुर गिदिरफोर मोनोबा बेखौबो हास'नोसै जों मासे बाराबो लायामोन समानै थांदों समानै दै गारदों समानै राननांगौ जा फेरलेबसे गोलैयो होननानै जों बुङोमोन आं खनसे खुसिया गिदिर मोनदोंमोन बेखौबो लाबोनानै जि गोथाव संनानै जाफैदों आङो फिसौ फिथाइफोरजों गोजान थाराव लाबोदों आङो ओमफ्राय फिसौफ्रा होनदों हाब एफा गिदिर खुसिया बबाव मोनबोआ नों बुरै होनदों ओमफ्राय आं होनदों मानसिया थाबायबाय नालाय खस्त' खालामबाय नालाय मोनखागोनथ' मोननायखौ दा जानांगौहाय एफा एफा सफा सफा होनदों आङो दे होनबा आबै नोंनि बुंनायानो गोजोननाय नोंनि बुंनायानो अननाय होनना बुङो फिसौफ्रा आं जाखोमायाहाय फिसौफोरखौ आंखौनोदेन जाखोमाथों आंखौ दासैथों फिसौफ्रा आंनाव गोबां अननाय दंहाय फिसौफोरखौ मावरिया गासैबो आं खांबोजोब्बाय आं दासिमबो थैनो रोङा मेगन नुला मैगं थाइगं लायबाबो फिसौ फिथाइफोरनो मैगं थाइगं बायना होफैफिनो आङो आलु आरि बबैबा समाव दाव बयलार जानोबा एसेखौनो एसे फेरेननानै आदा फवा लाबोयोमोन आं थाव संख्रि लाबोनानै होफैयो आङो सबाइ जानो लुबैबा सबाइ बायनानै होफैयो उमुक जानांगौलै होनबा बेफोरखौनो आं बायना होफैयोमोन थाव गैयाबा थाव एसे लाबोबाय संख्रि गैयाबा संख्रि एसे लाबोबाय बेफोरबायदिनो जिउल' थाथोंसैहाय फिसौफोर खुनुरुखुम होननानै आं बुजायो फिसौफोरखौ खाफालाव गैयाबा गोथाव गोथाव नागिरबा मोनजायो नामा जिउ थाथोंसै बेजोंनो सोलिलांनांगौ होननानै आं बुजायो फिसौफोरखौ आखाइयाव गैयाबा मालायनि गोनां गोथोंजों आखाइखौ गोलाव खालामबा मोनहाया जोंना आखाइया गुसुं होननानै आं बुङो फिसौफोरखौ रोंनायफोरखौसो माबानांगौ फरायनायफोरखौसो गोसो होनांगौ जानाय लोंनाया देरसिन नङा आसोल नोंसोरनि रोंनायखौ रावबो सेखानानै लाङा दोहोन सम्फ'थिखौ जाथि खुरमाजों सेलायनो हायो बिद्दाखौ रावबो सेलायनो हाया होननानै आं फिसौफोरखौ फोसाबोहाय न'खराव दाबो